मां पहली बार तैराकी तॾहिं सिखी जॾहिं मां फिफ्थ क्लास में हुउमि ऐं जॾहिं सिखण वियुमि त हुते कोच हूंदा हुआ उहे सिखाईंदा हुआ शुकला जी करे हुआ हुननि असांखे तैराकी सिखाई कैंजिस क्लब हुओ हुते शुरुआत में त हुननि असांखे हुते पैडलिंग सिखाई पैडलिंग खो पो साहु रोके करे पाणी जे अंदरु थोरो टाइम कीअं बिहऊं उहो सिखायूं वरी चैस्ट स्टोक ऐं बटरफ्लाई वग़ैरह करे ईअं ई शयूं थोरी थोरी सिखियसि बाक़ी हा इहो आहे की पाणी सां त भओ तॾहिं बि थींदो हुओ अॼ बि अञा थोरो जीअं नदी वग़ैरह में उहो पिन जॻह ते स्विमिंग करण में थोरो भओ थींदो आहे हीअं कुझ बि चओ मैंटली हिकिड़ो हुन जो फोबिया रहंदो आहे ऐं सिखायो मूंखे तैराकी जेका हुअ मुंहिंजो शुकला सर हूंदा हुआ की उहे छुते गैंजिस क्लब में हुननि मूंखे तैराकी सिखाई